दोरोङारि महरै रेबगनजों लिरनायखौ साबसिन मोनो मानो होनोब्ला खलमजों लिरनाय आरो लेपट'प मबाइलाव टाइप खालामनाय फाराग दङ दानि जुगाव बा समावथ' नुयो बांसिनानै लेपट'प मबाइल बेफोरावसो टाइप खालामनाय मानो होनोब्ला लेपट'प मबाइलाव टाइप खालामोब्ला लेपट'पाव टाइप खालामोब्ला इजियैनो बा गोरलैयैनो जायो दानि समावथ' फ्रायैनो लेपट'पाआवसो टाइप खालामो मानो होनोब्ला इजि जायो आरो जायैखौबो थाबैनो नुनो मोनो बिनिथाखायनो लेपट'पआव बांसिन टाइप खालामो सिगांनि आरो दानि गोबां सोलायबाय